हमारे हिंदी भाषा में तो बहुत सारी कहावतें और मुहावरे हैं जो कि हमारी रोज़मर्रा ज़िन्दगी में यूज़ होता है होते हैं जैसे हमारी मम्मी लोग हमें कभी कभी हम लोग काम नहीं करते हैं तो कहती हैं हाँ हाँ क्यों नहीं बहुत सारे मुहावरे हैं जैसे कोई काम देती हैं हमें कि यह कर दो और हमें वह नहीं आता है कि नहीं हम नहीं कर पाएँगे मम्मी जैसे कहती कभी कभी कह देती हैं की आलू उबाल देती हैं कहती हैं इसको छिल दो तो हम लोग कहते हैं नहीं नहीं मम्मी नहीं छिल पाएँगे बहुत ज़्यादा गल गई है यह छिल छिला नहीं जा रहा है हमसे तो कहती हैं हाँ हाँ क्यों नहीं नाच ना आवे आंगन टेढ़ा मतलब जैसे कोई काम नहीं आ रहा है तो जैसे हमें आलू छिलना नहीं आ रहा है तो मतलब आलू की गलती हो गई हमारी कोई गलती नहीं है तो वह आलू की गलती है तो ऐसी बहुत सारी कहावतें हैं जो कि हम लोग मतलब मम्मी लोग हम लोग के हम ऊपर रहती हैं और भी बहुत लोग आते हैं जैसे कुछ ज़्यादा बोलकर फेंककर चले जातें हैं तो उनको कहते हैं हाँ भोकाल कसें हैं और बहुत सारी बातें होती हैं जो रोज़मर्रा के लाइफ में कहावतें जो होती हैं रोज़मर्रा के जीवन में चलती रहती है